असां सभु पंहिंजे कुटुंब वारा गॾु जी करे कर्ज़त में असां बंगलो वठंदा आहियूं कर्ज़त में पहाड़नि जे वीच में ऐं नंदीअ ए किनारे ते बंगला ठहियल आहिनि असां हुअ रेंट ते वठंदा आहियूं ऐं असां कोशिशि करे हर कोशिशि करे जुमें छंछरु ऐं आर्तवारु टे ॾींहं हो बंगलो बुक कंदा आहियूं उन बंगले में असां सभु पंहिंजे कुटुंब सां यारनि दोसतनि सां वेंदा आहियूं गाॾियूं खणी करे हुते असांखे हर कंहिंखे फैमिली वाईज़ रूम बि मिलंदो आहे ऐं तंहिंखां पोइ असांखे हुते गेमिंग पोंइट रांदि करण लाइ इनडोर गेम्स में कैरम बोर्ड थींदो आहे ऐं शतरंज थींदी आहे तंहिंखां पोइ ताश थींदी आहे ऐं आउटडोर गेम्स में बैंडमिंटन आहे क्रिकेट आहे बैट गुडी आहे ऐ सभु रांदियूं हुते अवेलेबल हूंदियूं आहिनि असां हो रांदियूं कंदा आहियूं तंहिंखां पोइ असांखे हुते स्विमिंग पूल बि हिकिड़ो आहे स्विमिंग पूल में ॿाएर गाननि जो स्पीकर लॻलि आहिनि डीजे स्पीकर लॻलि आहिनि जंहिंते असां गाना गाए गाना हलाए करे स्विमिंग पूल में असां सुठे नमूने सां सनानु कंदा आहियूं वॾो स्विमिंग पूल हूंदो आहे त असां पंहिंजो स्विमिंग जो बि असां पंहिंजो तरण जो बि असां पंहिंजो उनमें एन्जॉय कंदा आहियूं तंहिंखां पोइ असांखे हुते जेको बंगले जो जेको केयर टेकर आहे उहो सिंधी रांधो हूंदो आहे हूं रांधो असांखे पंहिंजे सिंधी खाधा ठहाराए ॾींदो आहे जीअं त दालि चांवर थींदा आहिनि भुॻा चांवर थींदा आहिनि ऐं सेहल मानी थींदी आहे सेहल भाॼी थींदी आहे सभु खाधा असांखे खाराईंदो आहे त असां पंहिंजो टाइम फ्री टाइम जेको थींदो आहे छुटीयुनि जो टाइम थींदो आ असां हुते वञी करे एन्जॉय करण पसंदि कंदा आहियूं